वीस जून एकोणिशे णव्याण्णव धा धा दोन हजार धा पांच स दोन हजार सात इकरा इकरा एकोणिशे णव्वद एक सात दोन हजार